جی بتائیں آپ کی بات بات نہ اللہ بخش لائبریری سے ہو رہی ہے میں لائبریریئن ہوں لائیبریری میں رہتا ہوں آپ کون ہیں جی ویسے کون سی کتابیں چاہیے تھی آپ کو خواجہ سرا کی زندگی اور کوئی بک اور کوئی کتابیں تاریخ اسلام تو یہ ساری کتابیں تو ہمارے یہاں اولیبل ہیں موجود ہے ہماری لائبریری میں اور اس سے پہلے آپ آئیں ہیں کبھی ہماری لائیبریری کا ایک اصول ہے ضابطہ ہے کہ اس کا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہوتا ہے اور آپ کے پاس کیا آئی ڈی کارڈ ہے کیوں کہ ہماری جو لائیبریری ہے اس میں ساری سہولیات ملتی ہیں اسٹوڈینٹ کو طالب علم کو جو جیسے اے سی کی ہو گئی پانی وغیرہ رکھے رہتے ہیں آپ ٹیبلس وغیرہ رہتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اپنی ذوق کا شوق ذوق شوق سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں کوئی ڈسٹربینس یعنی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوگی آپ اچھی طریقے سے منہمک ہو سکتے ہیں مطالعے میں اچھا اچھا کب تک آ رہے ہیں آپ میری جو وقت رہتا ہے اس کا ٹائمنگ فکس رہتا ہے ہمارے چھ چھ ہاں سات بجے تک آپ شام میں آ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا بند ہو جاتا ہے لائیبریری تو اسی ٹائم پہ آئیں گے تو آپ کو ساری سہولیات مل جائیں گی نہیں تو آپ بند پائیں گے لائیبریری کو ہمیں اچھا نہیں لگے گا آپ واپس جائیں گے جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک بالکل ویلکم ہے شکریہ آپ کا آئیے خوش آمدید انشا